बस में असां यात्रा करण वेंदा आहियूं पहिला बसुनि जी सिटूं फाटल हुंदियूं हुयूं उहो पाइप लॻंदा हुआ ऐं हैरानु थींदा हुयासीं ऐं धीका लॻंदा हुया पर हाणे मोदी सरकारि बस जी सुठी सुविधाऊं कंदी कयूं आहिनि बस में असां सोमनाथ द्वारका अहमदाबाद सभिनिनि हंधु यात्रा कई आहे बस में सठि सिटूं हूंदियूं आहिनि बस में ॿिनि सिटुनि जे विच में हिक धरी हूंदी आहे बस डिजल ऐं पेट्रोल सां बि हलंदी आहे बस जे ड्राइवर लाइ अॻियां अलॻि सिट हूंदी आहे बस जे हिकु कंडक्टर लाइ बि अलॻि सिट हूंदी आहे जिते असांखे वञिणो हुजे उते उहे लाईंदा आहिनि बस असांखे सुठी सुविधा खां आरामदायक पहुचाईंदी आहे